ऑनलाइन एगो पर्दा खरीदने छलियै जेकर कि मने बहुत कपड़ा भी बहुत अच्छा नहि रहै आरो ओकर डिजाइन भी अच्छा नहि लगलै हमरा